हलो हम्म हीअ मुकेश एजंसी आहे हा तव्हां मुकेश एजंसी मां थी ॻाल्हायो न हा मूंखे आहे न मुंहिंजे माइट खे तव्हांजो नंबर ॾिनो आहे हा हिन में छा आहे की असांजे हाणे ॿारनि खे वेकेशन पेयूं आहिनि पंज छहनि ॾींहंनि जूं त असांजो परिवार इहो वीचार कयो की असां पंज छहनि ॾींहंनि लाइ जुनागढ़ घुमण अचूं असां मुंबई में रहंदा आयूं

असां पंज छहनि ॾींहंनि लाइ परिवार असां जुनागढ़ घुमण ईंदासीं असां पंज छह ॼणा आहियूं त तव्हां असांखे ॿुधाईंदा के नी कीअं आहे सॼो जुनागढ़ जो घुमण जो घणा ॾींहं लॻंदा केतिरो भाड़ो पवंदो अने गाॾीअ जो ख़र्चु केतिरो ईंदो हा त असांखे सोमनाथ वञिणो हुजे न तव्हां जेके बि सभु जॻहयूं ॿुधायव जुनागढ़ में त असांखे पंजनि ॼणनि जी गाॾी कराइणी आहे त हुन जो केतिरो भाड़ो पवंदो असांखे आहे न मीडियम गाॾी खपे ए सी वारी अच्छा अच्छा हा हा असांखे कोई वांदो कान्हे असां हेतिरा पैसा ॾेई छॾींदासीं हा पोइ तव्हां असांखे ने सभु ॿुधाए छॾिजो मां तव्हांखे वरी फ़ोन कंदीमांव की जुनागढ़ में पासे में या हितां खां जुनागढ़ खां जयपुर घणो परते आहे असां वटि उहो उते वञण जो बि वीचारियो असांजे ॿारनि खे जयपुर छा ॾाढो वणंदो आहे अच्छा असां ॿुधो आहे की सोमनाथ में ॾाढो सुठो बीच आहे हा हा तव्हां पैसनि जी चिंता न कयो तव्हां पैसा टाइम सां तव्हांखे मोकिले छॾींदासीं तव्हां असांखे ख़ाली सुठी व्यवस्था ॾिजो जीअं असांखे असांजे ॿारनि खे परिवार खे घुमण में वांदो न अचे अने ड्राइवर बि सुठो हुजे ड्राइविंग सुठी करे जीअं वांदो न अचे असांखे हा हा ठीकु आहे चलो पोइ मां तव्हांखे हाणे वरी फ़ोन कंदीमांव ए हा ओके